مہاراشٹرا میں گونڈیشور ٹیمپل بہت مشہور ہے کیونکہ اس کی ہماڑ پنتھی اسٹائل سے بنائی گئی یہ یہ ان ہماڑ پنتھی سٹائل سے بنائی گئی دیواریں بہت بہت ہی بہت ہی آنکھوں کو بھاتی ہے اس اگر ہم اس کا ایریل ویو لیں گے تو ہمیں ایک اسٹار شیپ کی ڈیزائن ایک اسٹار شیپ کی ڈیزائن ملتی ہے ہماڑ پنتھی کی دیواریں اس طریقے سے بنائی گئی ہے جہاں پہ ہمیں لائٹ شیڈو کا افیکٹ ملتا ہے اس اس ٹیمپل کی یہ خاصیت ہے کہ اسے بنا آر سی سی بنا بلاسٹر بنا سیمینٹ لگائے بنایا گیا ہے جس اسے اس کے پتھروں کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ یہ ایک بہت خوبصورت خوبصورت مندر کے مندر کے روپ مندر مندر میں نظر آتی ہے اس کے اندر نقشکاری بہت بہتریں طریقے سے کی گئی ہے ہر ایک دیوار پہ الگ الگ کہانیوں کا کھانیاں بیان کی گئی ہے اس اس مندر یہ مندر تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانا ہے